हेलो अहाँ जे भोजन बनेलिए ने से बहुत अच्छा लागै हइ बुझलिए आओर रसगुल्ला अहाँके होटलके बहुत अच्छा लागै हइके आओर परौठा भुजिआ बनेलिए से बहुत अच्छा हइ बुझलिए अहाँ धन्धा करै छिए बहुत अच्छा हमरा खाना खिएलहुँ ने बहुत अच्छा लागल अहाँके बहुत पसन्द हइ रसगुल्ला भी मिठाइ बहुत अहाँके धन्धा बहुत अच्छा चलि रहल हइ ने बहुत बढ़िआँ लागै हइ खाइमे सुआदिष्ट अच्छा लागै हइ हमरा बड़ पसन्द हइ बुझलिए हमरा भोजन कराबू बुझलिए अहाँके खाना बहुत अच्छा हइ बुझलिए खाना अहाँ पैक करू अहाँके धन्धा बहुत अच्छा चलि रहल अहाँके अच्छा खाना बहुत बढ़िआँ चलि रहल बनै हइ हमरा खाइमे बहुत अच्छा लागै हइ बुझलिए मिठाइ आओर भुजिआ परौठा जे बनेलिए से बहुत अच्छा चलि रहल हइ खाना हमरा बड़ बढ़िआँ लागै हइ हमरा खाना खिला अहाँ धन्धा करू अहाँके धन्धा बहुत बढ़िआँ लागै हइ खाना मिठाइ अहाँसँ हमरा बड़ नीक लागै हइ बुझलिए हमरा खाना खिएलिए से अच्छा लागल हमरा मिठाइओ खिआबू अहाँके भुजिआ परौठा बहुत अच्छा बनै हइ बड़ी सुआदिष्ट लागै हइ बुझलिए अहाँ बहुत अच्छा लागै हइ खाना अहाँके भुजिआ बहुत अच्छा लागै हइ ठीक लागै हइ बनाबू मिठाइओ अहाँके दोकानके बहुत अच्छा लागै हइ खाना खाइमे आओर भुजिआ परौठा देलिए ओहो अच्छा लागै हइ हमरा बहुत नीक लागै हइ खाना बनबैमे खाइमे बुझलिए अहाँके धन्धा चलैमे बहुत अच्छा सुआदिष्ट भोजन मिलै हइ अहाँके दोकानमे बुझलिए